पहिरीं समय में माण्हू मछिली पकिड़ण लाइ नदीसि किनारनि ते वेंदा हुआ ऐं उन्हनि खे मछिलियूं मिली वेंदियूं हुयूं लेकिन अॼु कल्ह जो असांजी वायु आहे हुन वजह सां पाणी एतिरो प्रदूषण थी वियो आहे की मछिलियूं वेचारियूं पाणी में बि पंहिंजो साहु न खणी सघंदियूं आहिनि हिन वजह सां मछुवारनि खे किथे का मछिली मिलंदी कोन्हे इन लाइ उन्हनि वेचारनि खे पंहिंजो जो कमु आहे हुन खे हलाइण में ॾाढी दिक़त थी रहंदी आहे हुननि खे यां त वॾे वॾे समुद्रनि में यां वॾी वॾी नदी लहरुनि में वञी करे मछिली पकिड़ी करे पंहिंजो घर जो गुज़ारो हलाइणो पवंदो आहे छो की नन्ढी जॻहियुनि ते त गंदिगी ऐं जो पोलूशन जो अॼु कल्ह जे किना दॿा पनियूं पाण पनियूं हुते फिटी कंदा आहियूं हिन वजह सां मछिलियूं लभिजंदियूं ई कोन्हनि ऐं हू वेचारियूं पैदा थियण खां पहिरीं ई मरी वेंदियूं आहिनि इन वजह सां मछुआरनि खे नांव में वेही करे नदी तालाब वॾनि वॾनि समुंदरनि में अॻियां वञी करे समुंद्र विच में वञी करे मछिलियूं पकिड़णियूं पइजंदियूं आहिनि